क'क्राझार जिल्लायाव खुंनाय गिबि हारिमुआरि फोरबोआनो जाबाय दुर्गा फुजा दुर्गा फुजाखौ क'क्राझार जिल्लायाव गोबां गिदिरै एबा गोबां गिदिरै एबा दुम दाहामैनो खुंनाय जायो बेवहाय गोबां जाथि जाथिनि सुबुंफोर फैयो जेरै असमिया गार' राभा बायदि बायदि बेयाव खायफाया मा दुर्गानि फुजा हिसाबै फुजा हिसाब एबा फुजा खालामनो थाखाय फैयो खायफाया मेला महरै मेला जानो थाखाय फैयो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा दुर्गा फुजाखौ नायनो एबा खुलुमनो एबा जानो थाखाय फैयो दुर्गा फुजाया क'क्राझार जिल्लायाव गोबां गोहोमै गिदिरै गाजा गोमजायै गाजा गोमजायै खुंनाय जायो दुर्गा फुजाखौ क'क्राझार जिल्लायावनो दाब दाब जायगायाव खना खना जायगायावबो बानायनाय जायो गावबा गाव गावबा गाव समाज एबा सम्स्टिनि थाखाय दुर्गा फुजायाव गाहायै जोंनिनो मा दुर्गाखौ खुलुमनाय जायो जाहाथे मा दुर्गाया हाबा होनाय हिनजावसाफोरखौ गावनि बोर आशिर्बादफोरखौ होयो जाहाथे बिनि फिसायनि जिउआ गोलाव जायो दुर्गा फुजाखौ गाहायै सानथाम खुंनाय जायो बिनि उनाव भासानि खालामनाय जायो मा दुर्गाखौ दैयाव फोजाव हरनाय जायो बिनि उनाव दुर्गा फुजाखौ फोजोबनाय जायो क'क्राझार जिल्लायाव दुर्गा फुजाखौ फोरबो महरै गिदिरै फालिनाय जायो